हाँ बोलिए

हाँ तो बन जाएगा उसका मेजरमेंट आप आपका सूट ले आना नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं हम अच्छा अच्छा ठीक है जो अच्छा हाँ नाप से नहीं नाप से सिल लेंगे हम तो और आप जैसे चाहोगे वैसे सिल देंगे उसका तो मैं पाँच सौ लेती हूँ तो आप अभी बता रही थी उन्होंने बिगाड़ दिया था तो उन्होंने बिगाड़ तो दिया था चार सौ लिए थे हम आपको परफ़ेक्ट बना कर देंगे ना आप चेक कर लेना आपका सूट बिल्कुल परफ़ेक्ट बना मिलेगा तो साइज बनेगा तो उसके चार्जेस तो इतने होंगे ही

ठीक है बिल्कुल डाल देंगे डिज़ाइन आप बता देना कौन सी डिज़ाइन डालना हम डाल देंगे ठीक है तो आप कब भेज